بھارت میں تو بالی ووڈ بھارت میں رقیصہ کے پر اتنا انداز ہوا ہے کہ کچھ بالی ووڈ ایکٹرس ہیں جیسے کہ جو پہلے بناتے تھے ڈانس وغیرہ اور موویز وغیرہ سانگ وغیرہ تو وہ دوبارہ رپیٹ ہو ہو کے اپنے ڈانس وغیرہ لا رہے ہیں کہ ہمارے سب دیکھیں اور ہمیں انداز کریں کہ کیا اس کی مطلب کیا اس کا ایڈوانٹیجس رہا تو جیسے اریجیت سنگھ لتا منگیشکر یہ بہت پرانے زمانے پر بناتے تھے جہاں وہ اب بھی بنا رہے ہیں اریجیت سنگھ سانگ سانگ بہت مطلب انسان ان کی سانگ وغیرہ دیکھتے بھی ہیں نا تو انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان سے ملیں اور ہم بھی ڈانس وغیرہ بنائیں تاکہ ڈانس بالی ووڈ بھی اچھا سین کرتے ہیں ایسے موویز وغیرہ بناتے ہیں بالی ووڈ زیادہ تر بہت پرانے پرانے ایکٹرس بھی ہیں انہیں سانگ ڈانس بنا رکھے ہیں پھر ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں بھارت میں کہ ڈانس دیکھیں ان کی جو وہ پرانے لائے تھے ان سے کہیں زیادہ وہ اب اچھے سانگ لا رہے ہیں ہیں اریجیت سنگھ بہت مطلب اچھے اچھے سانگ لا رہے ہیں شاہ رخ خان سلمان خان یہ بھی بہت پرانے وہ ہیں ایکٹرس بالی ووڈ کے اور وہ بھی اچھا اچھا وہ کرتے ہیں سانگ ڈانس وغیرہ سب اچھا بناتے ہیں وہ بھی